بہت سارے سرکاری اسکیم ہیں جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بوڑھے آدمی سب آدھار کارڈ سے بیدھا پنسن بھی لیتے ہیں سبھی آدمی راسن کارڈ کے ذریعہ دانا ملتے ہیں سبھی آدمی یہی سب فائدہ لیتے ہیں اندرا آواس بھی راسن کارڈ کے ذریعہ ملتے ہیں بوڑھے آدمی کو بردھا پنسن بھی پیسہ دیتے ہیں سرکار اسی لیے سب کو بہت فائدہ ہے ہمارے یہاں سرکاری یوجنا سے سرکاری یوجنا سے یہی سب ہے آشرم کارڈ سے بیماری کا بھی علاج ہوتا ہے سبھی کو فائدہ ہے اندرا آواس بدا پنسن دانا وانا وغیرہ سب بھی ملتے ہیں اسی لیے سب کو فائدہ لینا چاہیے ہر انسانوں کو فائدہ دیتے ہیں ہر انسان فائدہ کا لابھ لیتے ہیں